अ नार्स बायदेव आंना गोबाव समनिफ्रायनो गगा मोन्दोंमोन ओमफाय गुजुनायबो जादों ओमफाय आं मा मा मोनजायामोनलाय

अ इसे मोजाङाव फैदों फैनाया ओमफाय थेवबो आरो बांसिन मोजां जाफिननो माखौ जानाङामोन बेखौ सोंहरनो हरदोंमोन आं

मुलिया जोबथ'वाखै ओंखाम जाखांनानै ना ओंखाम जायिनि सिगां जानांगौमोन मुलिखौ

मोनसेया जोबबायमोन मोनसेया जोबथ'वाखैमोन जोबनायखो आङो गाबोन लायगोन दे ओ बथला जोबबाय ओमफ्राय पिलआ दङ

गारामा मिलौ मिलौ मोननाया खाराखैमोन बियो माबोरै खारगोमोन अ अ दे होमब्ला